حالیہ برسوں میں ہندوستانی معیشت نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے کئی اقدامات اور پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی استحکام اور ترقی دیکھنے کو ملی ہے ہندوستان کی جی ڈی پی کے شرح میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ نا کووڈ نائنٹین وباء کے دوران کچھ کمی واقع ہوئی تھی حکومت کی طرف سے کئے گئے اقتصادی اقدامات جیسے کہ آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا نے ملک کی اقتصادی ترقی کو فروغ دیا ہے ان اقدامات نے سرمایہ کاری پیداوار اور روزگار میں اضافہ کیا ہے آئی ہندوستان دنیا کے سب سے بڑے آئی ٹی خدمات فراہم کرنے والوں میں سے ایک ہے بنگلور حیدرآباد اور پونے جیسے شہر آئی ٹی ہب بن گئے ہیں جہاں سے دنیا بھر میں سافٹ ویئر سروسز فراہم کی جاتی ہیں انفوسس ٹاٹا کینسیلٹ نے کینسلٹنیسی سروسز اور وپرو جیسے ادارے عالم سطح پر مشہور ہیں میک ان انڈیا مہم کے تحت ہندوستان میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے الیکٹرانکس گاڑیاں اور دواسازی کے شعبے میں نئی فیکٹریاں قائم کی گئی ہیں جس سے روزگار کے مواقع بڑھے ہیں زراعتی پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور حکومت کی زراعتی پالیسیوں کے نتیجے میں نئی تکنیکیوں اور وسائل نے کاشتکاروں کو بہتر پیداوار حاصل کرنے میں مدد کی ہے خدمات کا شعبہ جیسے کہ بینکنگ فائیننس اور ہیلتھ کیئر مسلسل ترقی کر رہا ہے ای کامرس اور ٹوریزم کے شعبے نے بھی قابل ذکر ترقی کی ہے انٹر نیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں نے ہندوستانی مالیاتی نظام میں انقلاب برپا کیا ہے ان کے ذریعے مالیاتی خدمات کی رسائی اور شفافیت میں اضافہ ہوا ہے رسائی میں انٹر نیٹ بینکنگ اور موبائل ادائیگیوں نے بینکنگ خدمات کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا ہے اب لوگ اپنے موبائل فون کے ذریعے بینکنگ خدمات حاصل کر سکتے ہیں جس سے بینکوں کے چکر لگانے کی ضرورت کم ہو گئی ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں نے مالیاتی لین دین کو زیادہ شفاف اور محفوظ بنایا ہے ہر لین دین کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جس سے مالیاتی فراڈ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں انٹر نیٹ بینکنگ نے صارفین کو بینکوں کے چکر لگانے کے بجائے گھر بیٹھے تمام مالیاتی کام کرنے کی سہولت فراہم کی ہے بلوں کی ادائیگی پیسوں کی منتقلی اور دیگر بینکنگ خدمات چند کلکس میں مکمل ہو جاتی ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں نے چھوٹے کاروباری کاروباروں کو تیزی سے ادائیگیوں کی وصولی اور ادائیگیوں میں آسانی دی ہے اس سے کاروباری ماحول میں بہتری آئی ہے اور کاروباروں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے ڈیجیٹل ادائیگی پلیٹفام ہیں جس نے تیزی سے کے ذریعے لوگ یو پی آئی کے ذریعے لوگ مقبولیت حاصل کی ہے آسانی سے پیسے منتقل کر سکتے ہیں ڈیجیٹل والڈس والیٹس پے ٹی ایم فون پے اور گوگل پے جیسے ڈیجیٹل والیٹس نے مالیاتی لین دین کو آسان بنایا ہے ان کے ذریعے لوگ بلوں کی ادائیگی شاپنگ اور پیسوں کی منتقلی کر سکتے ہیں مجموعی طور پر ہندوستان کی معیشت نے مختلف شعبوں میں اہم ترقی کی ہے اقتصادی پالیسیوں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے اس ترقی کو فروغ دیا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور انٹر نیٹ بینکنگ نے مالیاتی شعبے کو ایک نئی جہت دی ہے جس سے مالیاتی خدمات کی رسائی اور شفافیت میں اضافہ ہوا ہے ان تمام عوامل نے مل کر ہندوستان کو ایک مضبوط اور مستحکم معیشت بنایا ہے